मछली विभिन्न प्रकार से पकड़ी जाती है जैसे जाल लगा कर हाथ से पकड़ी जाती है या तो भाले से मछली पकड़ी जाती है यह बहुत ही उपयोगी साधन है मछली पकड़ने का पिछले कुछ सालों में मछली पकड़ने का मछली पकड़ने के साधन बदल गए हैं बहुत ही आधुनिक हो गए हैं और मछली पकड़ने की संख्या भी बढ़ गई है मछली पकड़ने कार्य एक बहुत ही बड़ा उद्योगिक कार्य है क्योंकि जो मछली खाने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ गई है यह एक भोजन की तरह देखा जाता है जो विटामिन्स और खनिजों से भरा हुआ है इस लिए मक मछली पकड़ने के जो उपकरण हैं जैसे फिशिंग रॉड कांटा चाकू और कंटेनर के द्वारा भी मछली पकड़ा जाता है जिस से कम समय में आसानी से मछली को पकड़ा जा सके मछलियों को आधुन आधुनिकता के साथ भी पकड़ा जाता है बड़े बड़े जालों के द्वारा समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं मैंने छोटे स्तर में मछली पकड़ी है जो बहुत कम हैं कभी कभी मुझे मछली पकड़ना पसंद है और मैं अपने ख़ाली समय से छुटकारा पाने के लिए मछली पकड़ती हूँ